जी हाँ मैम मैं ट्रैवेल एजेंसी से बात कर रहा हूँ बताइए क्या काम है जी जी हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी जी आप बताइए कौन सी कार आपको चाहिए है हमारे पास बलेनो है जो की जिसमें सात लोग हो सकते हैं और फॉर्च्यूनर है और आपको कौन सी चाहिए पहले आप मुझे वह बता देंगे तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ अच्छा तो आपको फॉर्च्यूनर चाहिए तो ठीक है इंदौर जाना है ना आपको तीन चार दिन का ट्रिप है तो आपको तीन चार दिन के लिए ड्राइवर भी चाहिए कि आपका खुद का ड्राइवर रहेगा अच्छा तीन चार दिन के लिए तो ठीक है तो इस हिसाब से अपका एप्रोक्सिमेट रेंट आपने क्या सोचा है पाँच दिन के हिसाब से मैम मैं अगर बताऊँ तो पंद्रह के तो होगा पंद्रह हज़ार अब थोड़ा कम क्या होता है मैम आप बताइए ना किस लेवल तक कम किया जाए मैम आप यह भी तो देखिए पाँच दिन का है और साथ में ड्राइवर भी भेज रहे हैं पाँच दिन के लिए चार दिन के लिए मैम मैं तेरह हज़ार तक कर सकता हूँ दो हज़ार तक कम कर सकता हूँ क्योंकि इतने का तो डीजल वगैरह या फिर पेट्रोल लग जाएगा क्योंकि डीजल गाड़ी है बारह हज़ार में आप कंफर्टेबल हैं तो साढ़े बारह कर लेते हैं आपका भी नहीं मेरा भी नहीं जी जी ओके ओके ओके ओके मैम शार्प इलेवन ओ क्लॉक पर आपके पास गाड़ी आ जाएगी और ड्राइवर भी आ जाएगा और आपकी कोई डिमांड जो ड्राइवर के ऊपर हो कि अगर आप बताना चाहे तो

ओके मैम मैं इस पर ध्यान दूँगा ठीक है तो कल ग्यारह बजे आपको चाहिए गाड़ी अटार ताल के पास ठीक है ओके धन्यवाद